हेलो की लेबै कोन आम लेबै आम तऽ बहुत तरहके छै एतेक प्रकारके आम एके दिन लऽ लेबै अच्छा गछपक्कू लेबै गछपक्कू लेबै अहाँ मालदहके अच्छा तऽ मालदह कतेक लेबै गछपक्कू एक टोकरा अच्छा एक सओ पीस चाही हमसब तऽ किलोमे बेचै छिए ने आब एक सओ पीस देखए पड़तै कएक किलो हेतै लगभग हमरा लागैए तीस पैँतिस किलो भऽ जाएत

अच्छा पहिलुक दिन लेबै अहाँ मालदह सैह ने आओर वेराइटी छै आइकाल्हि तऽ मालदह लास्ट कऽ रहल छै तऽ कलकतिओ लऽ सकै छी अहाँ अच्छा अच्छा ठीक छै अहाँ दोकानपर आएब तखन अहाँके तौल देब आ बाँकी बलहा भेज देब हँ हँ अच्छा बलहामे उतारि देत ओ अच्छा फेर जे छै से आओर अहाँ जे छै से दोसरो वेराइटी बतेबै ने रेट तऽ एखन देखिऔ पचास टके चलै छै आखिरी भऽ गेलै ने आब आओर ओना कलकतिआ लेबै तऽ ओ तीस टके भऽ जाएत कलकतिआ कोनो खराब थोड़े होइ छै गछपक्कू रेटके भऽ जेतै लेकिन घरपर जे पहुँचेबै तऽ घरपर तऽ फेर किरायो ने अहाँके दिअ पड़त

माल बिल्कुल फ्रेश चाही अहाँके रेटके देखिऔ चारि सओ टका हमसब बेचै छिए अहाँ तऽ अपन आदमी छी तेँ पचासे कहलहुँ